हेल' मानो नांगौमोन आदैनो मा नांगौमोन आदैनो लखेल ना मोनो मा ना नांगौ औ मोनो ना सिंगि दं गोरि दं बालाबाथिया दं लखेलजोबखा औ गासिबो केजियाव बिदिनो गोथांआ पास्स' गाहाम पास्स' थाङो औ नांगौमोन आदैनो

नांगौबा लांफैनो हागोन सेरथामसो मोनो मागुरबो मोनगोन औ

ए गोरानबो औ गोरानबो मोनो औ ना गोराना गोराना ना सिंगिखौ नांगौमोन ना माखौ नांगौमोन ए सिंगिया हाजार थाखा खिजियाव औ औ

दा बेलासिफ्राव लांफैदो होमबा

एसे थाब फैदो नङाबा लोगो मोननाय नङाना आंखौबो फैबा फन फैबा औ दा कन्टेक्त खालामफिनबानो जाबाय

दे होमबा